आने जाने के साधनों की आसानी से मिल जाते हैं जैसे हमारे गाँव से सटी हुई रोड है वह मुगलसराय रेलवे जँक्शन तक जाती है और वहाँ से हम जो है जहाँ तक रेल की व्यवस्था है वहाँ आने जाने में कोई असुविधा नहीं होती अब तो मेट्रो भी आ गई है और कोई नज़दीक जैसे बाइक़ है वह बाइक़ से एस्टेशन चले गए इसटैण्ड में वह बाइक़ को खड़ा किए ट्रेन पकड़े सासाराम दिल्ली बम्बई जहाँ भी जाना हो जा सकते हैं और ब बस की सुविधा भी सरकार की तरफ़ से भी है और प्राइवेट बसें भी हैं हम कहीं भी आ जा सकते हैं तो हमारे जीवन में जैसे पहले था कि लोग घोड़ा से जो है बनारस जैसे हमारे बाबा बाबा बताते थे कि जब हमलोग मुकदमा उकदमा लड़ने के लिए जाते थे तो घोड़े से जाते थे कुछ लोगों के पास वह भी साधन नहीं था तो वह लोग पैदल दो तीन दिन पहले से चलते थे तो किसी तरह पहुँचते थे वहाँ तो सुविधाएँ तो बढ़ी हैं और हमारे जीवन में सुविधाओं से समय का

बचत हुई है कम समय में हम ज़्यादा यात्रा कर पाते हैं हमारे मनपसन्दीदा जगह जा पाते हैं जैसे दिल्ली लखनऊ बम्बई कोलकाता मद्रास चेन्नई कहीं भी जा सकते हैं तो जीवन में साधन से बहुत सुविधा मिली है जीवन की क्वालटी प्रभावित नहीं करती बल्कि सुविधा मिलती है और जैसे नए साधन में बैटरी की बाइक़ आ गई है बैटरी की कार आ गई है और सी एन जी गैस की कारें आ गई हैं थ्री व्हीलर है फ़ोर व्हीलर है पहले हमलोग के गाँव में र रोड जब सरकार नहीं बनवाई थी तो हमलोग ट्रैक्टर से जाते थे बहुत बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती थी लेकिन आज वह प्रभाव समाप्त हो गया है हमलोग आसानी से हर जगह जा आ सकते हैं अपने ब्लॉक अस्तर से लेकर ज़िला अस्तर से लेकर मुख्यालय से लेकर प्रदेश की राजधानी देश की राजधानी हर जगह आने जाने में कोई असुविधा नहीं है तो इससे साधारण जनजीवन जो है प्रभावित नहीं है जो व्यवस्थाएँ हैं अच्छी हैं आने वाले दिनों में और व्यवस्थाएँ अच्छी हो सकती हैं यह ऐसे हमलोगों के आसार हैं और ऐसी अपनी कामना भी है रही बात जीवन में क्वालिटी तो क्वालिटी तो सुविधाओं से बढ़ती है तो सुविधाएँ मिल रही हैं जैसा जैसा समय आएगा आधुनिक समय है आज प्लेन भी आ गया है तमाम ह हवाई अड्डे मोदी सरकार में बन रहे हैं जिससे कि आने जाने की सुविधा आमजन को मिलेगी अर्थ के अनुसार आदमी यात्रा करता है